مسافر کو سفر کرنے میں بڑی ہی دقت سے سفر کرنا پڑتا ہے اسی لیے مسافر کو بھی سفر اچھا سے کرنا چاہیے سفر کرنے میں بہت دقت ہوتا ہے مسافر کو سفر کرنے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مسافر کو کہیں جانے آنے میں بہت دقت ہوتا ہے اسی لیے مسافر کو آسانی سے جانا چاہیے مسافر کو سفر کرنے میں بہت مشکلات کا سامنا کرتا کرنا پرتا ہے جیسے ریل گاڑی ہو ٹرین ہو بس ہو کوئی بھی اوٹو ہو رکشا ہو کوئی چیز سے بہت مشکل کرنا پڑتا ہے مسافر کو جانے اور آنے میں بہت دقت ہوتی ہے اسی لیے سبھی کو جانے آنے سے مشکل ہوتا ہے جانا آنا ضروری ہے وقت پہ جانا پرتا ہے وقت پہ کسی کو بھی کام کرنا پڑتا ہے اسی لیے مسافر کو کہیں جانے اور آنے میں بھی کچھ بھی دقت ہو پھر بھی جانا ہی پرتا ہے ہر آدمی کو کہیں بھی جانا پڑتا ہے ہر آدمی کو کوئی بھی کام کرنا پڑتا ہے ہر ادمی کو سفر کرنا ہی پرتا ہے